बच्चासभ हमर पढ़ पढ़ै हइ बढ़िआँ लागै हइ कहीँ हमरा बच्चा बढ़िआँ नम्बरसे पास कएलक तऽ हमरा बहुत अच्छा लागल आओर बन दुन्नू बच्चाके हम अच्छासे पढ़बै छी अच्छासे कहै छी अच्छा बने अच्छा किछु बनिके देखाइ एहिके चलिते बहुत अच्छा लागल बच्चा सभ हमर पढ़ि लिखिके भी ब दुन्नू बच्चा पढ़ै हइ बढ़िआँ इसकुलमे बढ़िआँसे पढ़बै छी आओर पढ़ि लिखिकऽ किछु बढ़िआँ आदमी बनतै एहिके चलिते हम बच्चासभकेँ पढ़ाबै छी आओर पढ़ि लिखिके अच्छा नम्बर लेलक बड़का बेटा हमर अच्छा नम्बर लेलक ओहिके चलिते हम बड्ड खुश भेली आओर बढ़िआँ खुशी हइ कि अच्छा नम्बर लेलक हँ अच्छा नम्बरसे पास भेल हँ एहिसब बात खुशीके हइ कि बढ़िआँ नम्बरसे पास भेलै अच्छा हइ छोटका लड़का भी हमर अच्छासे परीक्षा देलक अच्छासे पास भेल हँ अच्छा लागल अच्छा बड्ड खुशी भेल मोन बढ़िआँसे पढ़ाइ लिखाइ कएलक अच्छा हइ हमरा बहुत खुशी मिलल